मेरे एरिया च साढ़े जियां मेरा ग्रांऽ इत्थें अपनै ललाल ऐ मानतलाई च पौंदा इस एरिया च केह् ऐ कि मेरे इक म्हल्ला ऐ उत्थैं मित्ती ऐ मतलब कि ओह् लाल मित्ती ऐ उस मित्ती कन्नै इट्ट बनदी ते अगर अस उसी मित्ती गी थोह्ड़ा उस मित्ती पर ध्यान देन ते इट्ट बनान ना नोह्ड़ी तां नोहाड़ी इट्ट शैल बनदी ते उस इट्ट दा असेंगी ओह् थ्होई जंदा केह् आखदे उस इट्ट दी असें अस कमाई सकने नोह्ड़ै नै मतलब कि अस बिजनस करी सकदे इट्ट दी अस फ्ही प्रोडैक्शन होई जंदी साढ़ै घरा के मतलब अस घरा गै इट्टां अपनियां अग्गैं बनाई बनाई भेजी सकदे ते इट्टां साढ़े कोल शैल होन अस पैह्लैं उत्थुआं मतलब अराम कन्नै उत्थां लक्खैं स्हाबैं इट्ट निकलदी इन्ना साढ़ै कोल समान ऐ इट्ट बनाने आस्तै ते मेरे निक्की इयै लब्भेआ ते होर बी काठ बी बड़ा मतलब लकड़ी होई गेई जेह्ड़ी काठ ऐ साढ़ै कोल साढ़े ग्रांऽ च बड़ा काठ ऐ ते होर साढ़े ग्रांऽ च ओह् न मतलब पत्तर न बिड़ियां बनाई सकदे अस अपने ग्रांऽ तम्बाकू दी प्रोडैक्शन करी सकदे मतलब बिजनस करनै आस्तै बड़ियां चीजां न साढ़ै इर्द गिर्द ते होर में सनाउड़ेआ तुसें इट्ट दी जेह्की मसाल दित्ती ऐ तां इट्ट जेह्की ऐ तां इट्ट पैसे बी शैल कमाइयै देउड़दी ते कन्नै मेरे इत्थे कन्नै गै नाला नालै च केह् होंदे कि रेत बज़री निकलदी उत्थुआं रेत बज़री आह्ला बी कम्म बधी सकदा अग्गें मतलब इस स्हाबा बिजनस होई सकदा ठीक ऐ ते मतलब मेरे दमाग च चलदा रौंह्दा कि इस टाईप दा मतलब इस किस्म दा बिज़नस अस करचै ते पैसे कमाचै मगर एह् ऐ कि अज्ज कल कोई बी व्यपार करना होऐ तां व्यपार करने आस्तै साढ़ै कोल पैह्लैं बी पैसे चाहिदे तो ओह् पैसा अगर मेरे कोल होऐ तां अ'ऊं अज्ज बड़ा अमीर आदमी होङ कि मेरे अग्गैं पिच्छें बड़े ऐसे पर्यावरण च ऐसी चीजां न जिसदे कन्नै अ'ऊं व्यपार करी सकदा